हँ गाँवके बगलमे एगो धार छै वहाँ घुमैवला छै अभी पानिके मौसम छै तऽ वहाँ पानि पूरा एकदम लबलबाएल छै वहाँ घुमै लेल लोग जा सकै छै